सर नमस्ते सर मुझे चेक करवानी थी तो आँखों को टेस्ट करवाना था तो आप किस वक्त मिलेंगे सर जी जी जी सर थोड़ा आँखों में थोड़ा कम दिखता है तो किस मतलब आँखों में हल्का सा पानी आता और धुंदला दिखता है थोड़ा सा तो सर मतलब आपकी छुट्टी उटटी या फ़िर कैसे मतलब हमें जी सर फीस कितने क्या लगेगी रामोश्वरी जी तो सर मतलब यह आपका क्लिनिक किस जगह पर है आप एड्रैस दे दीजिए जी यह कितने का पड़ेगा सर मतलब स्टेशन से कितनी दूरी पर है ठीक है सर सर मैं मंडे को आऊँगा